मूंखे सभु जॻहियूं वणंदियूं आहिनि पर जेके वधीक वणंदी आहे उहा जॻहि आहे हिकु लोनावला ऐं बि आ औरंगाबाद लोनावला छो वणंदो आहे छाकाणि त हुते असां कॾहिं बि वञी सघंदा आहियूं बरसातुनि में थधियुनि में उहा सभिनी खां सुठी वणंदड़ जॻहि आहे मुंहिंजी उते केॾीमहिल बि वञो किथे बि घुमो जाम सारी जॻहियूं आहिनि ऐं औरंगाबाद मूंखे छो वणंदो आहे छाकाणि त हुते इतिहास ते जाम सारी जॻहियूं आहिनि उहे जाम कुझु सेखारंदियूं आहिनि जीअं की बीबी का मक़बरा हुते जाम सारी सीख मिलंदी असांखे ऐं असां जाम कुझु हुते घुमी बि सघंदा आहियूं हिन करे मूंखे हीअ ॿ शहर जाम वणंदा आहिनि